میں اپنے بھائی کو تعلیم مکمل کرتے ہوئے دیکھا ہے الحمد اللہ وہ قابل تعریف ہے اور وہ سافٹ ویئر انجینئر ہے اور وہ قطر میں رہتے ہیں اسی طرح میں اپنے بیٹے کو بھی قابل تعریف بنانا چاہتی ہوں اُس کو اپنے پیروں پر کھڑا کھڑا نا چاہتی ہوں اور وہ اچّھی تعلیم حاصل کرتا ہے اور اسے اچّھی تعلیم میں خود بھی دیتی ہوں اور اسکول میں بھی وہ اچّھی تعلیم حاصل کرتا ہے اسی طرح میں اسکول اور کالج میں بھی اس کا اچّھے سے داخلہ کرانا چاہتی ہوں کھیلتا بھی اچّھا ہے اور پڑھائی میں بھی ذہن نشیں ہے اُس کو لکھائی پڑھائی کے ساتھ میں اُسے قابل تعریف بنانا چاہتی ہوں اسے اپنے پیروں پر کھڑا نا چاہتی ہوں اور اُسے صرف پڑھائی نہیں پڑھائی کے ساتھ اُس کو عمل وار بھی بنانا چاہتی ہوں خالی پڑھائی تو ہر کوئی پڑھ لیتے ہیں مگر عمل نہیں رہا تو وہ بیکار ہیں اِسی لیے میں اُسے ڈاکٹر انجینئر جو بھی مجھ سے ہو سکتا ہے میں اُسے اچّھے سے اچّھی تعلیم کے لیے اُس کا داخلہ کرانی چاہتی ہوں اور اُسے اچّھی تعلیم دلوانا چاہتی ہوں اور وہ بہت اچّھا پڑھائی کو بہت جلدی سے کیچ کر لیتا ہے اور وہ فرمانبردار بھی ہے بس میرا بچہ علم حاصل کرے اور وہ عمل وار بنے بس اپنے ماں باپ کا نام روشن کرے اسی لیے میں اُسے اچّھا جب اسکول جا کر پڑھ کر آتا ہے پھر ٹیوشن جاتا ہے پھر عربی پڑھتا ہے اُس کے بعد میں پھر میں گھر میں لے کر بیٹھ کر اُسے پڑھاتی ہوں کہ وہ کیا پڑھا ہے کیا نہیں پڑھا ہے اُس کی کتابیں کھول کر دیکھتی ہوں اور اُس سے پوچھتی ہوں کہ اس کے ٹیچرس نے اُس سے کیا کہا ہے اس کے استاد نے اس سے کیا کہا ہے بس وہ ساری باتیں مجھ کو بتاتا ہے اس کے بعد میں کہتی ہوں کہ نہیں بیٹا آپ سے ایک صرف یہ سیکھ رہے ہیں اس کے بعد یہ جو آپ کو استاد نے آپ کے سکھائے ہیں اسے دوسروں کو بھی سکھانا اور آپ خود بھی اس پر عمل کرتے رہنا اِسی طرح سے میں جو سکھاؤں گی وہ میرے بّچے میں تبدیلی پیدا ہوں گی اور جو استاد سکھائے گی وہ بھی اس کی زندگی میں تبدیل تبدیلی لائے گی اِسی طرح اُس کو چاہیے کہ وہ استاد کا بھی سیکھے اپنے ماں باپ کا بھی سیکھے اور اُس کے بعد میں وہ عمل کرے اِس حساب سے وہ اپنے زندگی میں وہ اپنی وہ اپنے زندگی میں جو اعمال لائے گا وہ ہر چیز پر قادر رہے گا اسی طرح جو میں اُس کو قابل اُس کو جو قابل بنانا چاہ رہی ہوں اُسے اُس میں بننے کی اُس میں بھی صلاحیت ہونی چاہیے اُس میں بھی صلاحیت ہونی چاہیے